असांजे क्षेत्र में शासन करण वारा मुख्य राजनीतिक दल जेके आहिनि उहो भाजपा आहे सभिनि खां वधीक और कॉग्रेस आहे इहे ई सभु आहिनि जेके बढ़ियां जेके शुरू खां राजनीति में रहा आहिनि और दल जे गठन इहो ई हुयो कि भई कोई हिकु असां सभु कोई हू डिसाइड कयऊं कि केरु असांजो प्राइम मिनिस्टर हूंदो केरु असांजो राष्ट्रपति हूंदो त उन्हीअ में ई पंहिंजो इन्हीअ वजह सां इन्हनि दलनि जो गटके समाजवादी पार्टी आहे बहुजन पार्टी आहे त हे सभु पार्टियूं आहिनि राजनैतिक दल आहिनि जेके असांजे क्षेत्र में शासन कंदा आहिनि